भात रोंवपाक जाय जाल्यार तांदूळ खंयचे तांदूळ रोयता खंय भात रोंवपा जाय जाल्यार पोयलू शेत रोवपा जाय जाल्या पोयलू शेत निवळ करूं पोडटा तितू मशीन घालूं पडटा नडणी काडूं पडटा आनी मागीर मेरो घालूं पडटा तितून उदक घालून बीं घालपा पडटा बीं घालून तें किल्लोन काडून तें मागीर बावी बावीस दिसां दीस म्हळ्यार बावीस दिसांनी तें किल्लोता मागीर तें थांब तें मागीर किल्लता तो रोंपो काडप आनी तें परत शेतां जोत घालून तें शे शे रोंपो रोंपोप रोंवप आनी तो मागीर आट दिसांनी एक जाता धा दिसांनी ते मागीर नडप नडणी काडप आनी मागीर नड नडोन जालें म्हणटगो ते मागी तें कोणोस येता लोवू लोवू कोणोस येता आनी तें कोणोस मागीर सप्टेंबरा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार तें कोणोस जाता आनी तें मागीर चवती कडेन आमी तें कोणस काडून आमी नेयें दारा दोरवोट्या नेयें बानता आनी मागी तें भात हाडटा घरा न्हुंवता हाडटा वारी करता आनी तें भात मागीर पोल एक कडेन काडटा भात एक कडेन काडटा आनी तें भात मागीर उकडिता उकडिता सुकयता आनी तें मागीर गिरणीर व्हरता आनी तांदूळ करता तांदूळ करता आनी मागी आमी घरा घेवन येवन मागीर जेयता नाजाल्या विकता कोणाकूय जाय जाल्यार